हेल्ल' सार आं आं एकाउन्टेन्ट सार नि एकाउन्टेन्ट साख्रिनि थाखाय खावलायदोंमोनलै सार आङो दत'मा क'क्राझार दिस्ट्रिक्ट नि आंथ' मावनाय गैयामोन मावनाय गैयामोनब्लाबो दा आंनि मेम्बार हिसाबै आङो मोनगोन नामा होननानै आङो नोंथांनि अफिस आव थांनाय जादोंमोन दा ओइ माबा मा होनो आन्दार ग्रेजुवेट आन्दार ग्रेजुवेट सार्टिफिकेट आथ' आंनाव जेनेबा दानि सोलिबाय थानाय इउ पि पि एल सरकारनि नै भि सि दि सि नि मेम्बार खाय आंनियाव मोनसे दकुमेन्ट दं आरोकि दा बेजोंनो आङो मोनगोन बायदि साननानै आङो बे खामानिखौ थाबायदों आरो कम्पिउटार सार्टिफिकेट आथ' दङ एक बोसोर देर बोसोर जानोसै बे आङो क'मप्लिट खालामनानै दंखायो दा दा बेखौ अ' आं दाखालिसो आङो होदों रिक्रुइमेन्ट खौ मोननानै आङो एक सप्ताहसो जाबाय आङो दा बेनि थाखायनो आं नोंथां सार नाव आङो बेखौ जगाज'ग खालामनाय जादों आरो जागोन सार बिदिब्ला आच्चा साननैसोनि उनावनो आङो नोंथांनियाव अफिस आव आङो एबा नोंथांनि टेबोल आव आङो सहैगोन आरोखि सार